बैडमिंटन जे छै हमर बहुत ही रूचिक खेल छै आओर बैडमिंटन जे छै हमरा खेलयमे जे छै बहुत अच्छा लगैत छै बैडमिंटन एक एसन खेल छै जहाँ की अहाँ हरेक अङ्ग आओर शरीरके हरेक अङ्ग जे छै ओकर आब जे छै काज करैत छै आओर बैडमिंटन जे छै एक एसन खेल छै की अहाँ कम जगहमे भी खेल सकैत छियै आओर जब अखन अहाँके गर्मी नहि त ठण्डी भए गेलय ठण्डीमे जे छै ई बैडमिंटन जे छै एक बहुत ही अच्छा खेल छै जहाँ अहाँके जे छै बैडमिंटन खेल सकैत छियै आओर बैडमिंटन खेलयके बाद जे छै अहाँके पूरा जे छै एक्सरसाइज भए जाइत छै आओर ई एक्सरसाइज जे छै अहाँके सेहत जे छै ओ बहुत जादा ठीक रखैत छै आओर सेहत जे छै अहाँके बहुत अच्छा रहैत छै गर्मी लागैत रहे छै ठण्डाके टाइममे